दा आंनि देरसिन जाफुंसारनायनि बेलायाव आंनि फरायनाय लिरनाय आरो मोजाङै आंनि नम्बरफोरनि पार्सेन्ट लाखिनाय एकजामफोरनि नम्बार लाखिना बैफोरखौनो आंनि देरसिन जाफुंसारनाय होन्नानै बुंनान लायो दा मानो होन्ना फरायनाय लिरनायजों गावनि नम्बरफोरखौ पार्सेन्टफोरखौ मोजाङै लाखियाब्ला इउनाव मोजां मानसि जानो हानायनि आसाया खम बिनिखायनो बिनिखायनो आंनि देरसिन जाफुंसारनायनि खामानिया आं दा स्टुडेन्ट लेबेलाव फरायनाय लिरनाय आरो मोजाङै पार्सेन्ट लाखिनायखौनो आंनि देरसिन जाफुंसारनाय होन्नानै आं सानो आरो बेनि बारैनो आंनि फरायनायनि जेनाकि पार्सेन्ट मोननाय बैफोरबायदिखौनो आंनि देरसिन माने देरसिन एबा दुगासिन लानो हानायनि मोनसे आसायैबा मिजिंखौ आं नुनो मोनो दा बेनि खायनो आंनि बेलायाव जाफुंसारनाय खामानि आरो माबानि बेलायाव आंनि फरायनाय लिरनायखौनो आं बुंनो हायो आर आंनि दुगा दुनायखौबो बा गोगानान लानो हानायखौबो आंनि फरायनाय आरो लिरनायखौनो आं बुंनो हायो